मां काल्ह अने विवो कंपनी जा हेडफोन वरिता हुआ पर इहे हेडफोन कन में विझा थी त कन में निकरी था वञनि हाओ किन कन में बि सूरु थो पए ॾाढो अने कननि मां आवाज़ बि नथो अचे मोबाइल जो क्लियर हेॾो आवाज़ नथो अचे पर हीअं मूंखे लॻे थो की मुंहिंजा पैसा न बर्बाद न थिया हुजनि हाणे त मूंखे कंपनीअ वारा मटाए बि न ॾींदा हाणे मां छा कया ॿुधायो भला तव्हां ई